आं मोजां मोन्नाय सोलिफुनाय जाथायानो जाहैबाय दख'ना कालेक्शन जोंनि बर'फोराबो दख'नाखौ गोबां गोबां गोबां आगर एरनानै बा बानायनानै गोबां सेल खालामगासिनो दङ आं मोजां मोन्नाय दख'नानि मुङानो जाबाय लपाइ आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो दा सान्दै बे दख'नाया जोबोद ट्रेनदिङावबो सोलिगासिनो दङ बे बिबार ब्रेन्ड दख'नाखौ फुजि एकट्रिसआ प्रमड खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे बेबायदिनो गोबां बर' आइजोफोरा दख'नानि स्ट'र खुलिनानै सेल खालामगासिनो दं जेरै अन्जिमा दख'ना स्ट'र आरो लोगोसे गोबां बर' आइजोफोरा दख'ना फान्नानै गोबां जौगागासिनो दङ आरो लोगोसे